ہمارے جو والدین رہے ہیں ہمارے دادا پر دادا وہ دالوں کی فصلیں اگایا کرتے تھے مگر پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج کل دالوں کی فصلوں پر بہت کم جو ہے توجہ دی جا رہی ہے پانی عدمِ دستیابی کھاد کی مہنگائی اور ٹریکٹر سے جو جوتائی کی جاتی ہے وہ کافی مہنگی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اپنے دال کی فصلوں پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جو پرانے ہمارے دادا پر دادا تھے وہ گنّے کی کسانی پہ بہت فوکس کرتے تھے وہ ہم سے نکلی جا رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ دال باجرہ چنا مونگ مسور اس طرح کی کسانی جو ہمارے باپ داد کیا کرتے تھے ہم ان پر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان پر ہم دو دوبارہ پھر سے توجہ دیں اور اُس کو اُس کے ذریعہ سے جو ہم آمدنی حاصل کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر اپنے گھر گھر کی تعمیر پر نئی تجارت کے اوپر ہم فوکس کر سکیں تا کہ جو ہے ہم اپنے کسانی کو نہ چھوڑ کر کے ہم کسانی کو ایز اے ذریعۂِ معاش کے طور پر لے سکیں